आंनि रोंगौथिया आं माने संनाय खावनाय संनाय खावनाय बेफोरखौ मोजां मोनो आं जोबोर मोजां मोनो आं संनो खावनो संना खावनानै बायदिसिना खालामनो मोजां मोनो आङो मानो होनोब्ला आं संनाय खावनायाव जोबोद इनथारेस्थेद बाहागो दङ आंहा संनाय खावनाया बेनोदि बिदिनो बेदरफोर संनाय एबा बायदिसिना ओंख्रि संनाय गुबुन गुबुन रोखोमनि बायदिसिना संनाय खावनाय बेफोराव आं जोबोद गोसो गोसो जायो आरो आं मोजांबो मोनो मावनो आङो मोजां मोजां संनो खावनो हायो आं गोथाव गोथाव संनो हायो आं गोथाव गोथाव संनाया बेनोदि आंनि संनाय मानि गासैबो बस्थुवानो गोथाव जायो आरो जेखौ सङो आंना बेनो गोथाव जायो आंनि साननाय रोंगथिया बेनोदि आङो सानसे बेबायदि संनाय खावनायखौ लानानैनो संनाय खावनायखौ आं मोनसे दखान होनानै मोनसे गिदिर दखान होनानै आं मोनसे फालांगि खालामनो सानो आं बिजिनेस मावनो सानो आं बिदिनो हटेलफोर खुलिनो सानो आरो ना ओंखम हटेल बिदिनो बेदर संनाय ओंख्रि बायदिसिना फाजा फुजा खालामनाय आं मोजां मोनो बेफोरखौ आं हटेल खुलिनानै आं मावनो सानो आं फालांगि खालामनो सानो आङो आङो बेंटलखौ बेंटलावोनो आं खुलिनो सानो मोनसे दखान खुलिनानै मोनसे गिदिर दखान खुलिनानै आं बेयाव ओंखाम हटेल खुलिनो लुबैयो आं आं होगोनबो बेनोदि ओंखाम लानानै बिदिनो फाजा फुजा दालि बेदर बेफोरखौ आं गासैखौबो संनो मोजां मोनो बेफोरखौ आं आंनो आखायजों आं निजे मावनो हायो आं बेफोरखौ खुलिनानै आं बिदि खामानि मावनो सानो आं हटेल खुलिनो सानो आंनि खामानिया बेनो संनाय खावनाय मोजां मोननाय आङो रोंगथिया बेनो आं मोनसे दखान गिदिर दखान खुलिनानै आं मोनसे हटेल खुलिनानै आं आंनि आंनि रोंगथिखौ आं सिनायथि होनो बयनोबो आं बयनोबो मोनथिहोनो आरो आं बयजोंबो बाखनायजानायखौ लुबैयो आरो बाखनायजानायखौ लुबैयो आरो आं बिदिनो गावखौनो जौगाहोनो लुबैयो बिदि आं मोनसे संनाय खावनायखौ लानानै आं हटेल खुलिनानै आं गावखौनो जौगाहोनो सानो आंनि रोंगथिया बेनो आं संनाय खावनाय आं संनाय खावनायखौ जोबोद मोजाङानो मोनो आरो आं मावोबो आरो आं बे हटेलखौ आं खुलिनानै आङो होगोनबो आरो आंनि रोंगथिखौ आं बयनोबो खिनथागोन